हलो जी में कोतवाली से बोल रहा था बताइए के ओननलाइन मतलब में समझा नही कहाँ पर शोशल मीडिया या फिर अच्छा तो आप उन लोगों को जानते हो या फिर ऐसे ही वह अनडोन अन्नोन हैं

अच्छा यह अभी कितना टाइम हो गया आपको अच्छा तो ऐसा करते हैं अभी में आपकी कंप्लेंट लिख दे रहा हूँ और उसके बाद ना में आपको एक साइबर सेल का नंबर दूँगा तो आप एक बार जी हाँ अब वह आइ डी वेगेरह आप मेरेको बताइए में नोट कर लेता हूँ अच्छा रोबिन नाम एक सेकेंड रोबिन और यह किस नाम से आ रही हैं अच्छा एक सेकेंड अच्छा अच्छा और में आपको एक वह दे देता हूँ नंबर और है आप उस नंबर को लोड कर लीजिए नाइन सेवन नाइन नाइन टु नाइन थ्री नाइन वन नाइन

यह हिमांशी खुराना जी बात करेंगे साइबल साइबर सेल से औ और ज्या और और आप ऐसा करिएगा तो मेरा रेफेरेंस दे दिएगा कि उन्हें कोतवाली में जो हिमांशु शेखावत जी हें उन्होंने यह नमबेर दिया है और आप जो भी यो यह है शोशल मीडिया का इशू है इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप इस इस हाँ जी जी आप इनको अभी करिएगा आप ऐसा करिएगा अगर यह हो जाए शॉर्ट आउट हो जाए तो एक बार मेरेको बता देना और जो भी कंप्लेंट हो इनको आप सही सही बता देना यह अपने आप देख लेंगे ओके म्याम स्योर बात कर लूँगा आप पहले यह कंप्लेंट अभी कराइए